میرے خیال میں فلمی فنکاروں کے بارے میں جو کچھ بھی میڈیا میں رپورٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ حقیقی یا درست ضروری نہیں ہوتا اکثر خبریں سنسنی خیز بنانے کے لیے موبائل گہرائی پر مبنی ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو مکمل طور پر جھوٹی یا گمراہ کن بھی ہوتی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ریٹنگ اور ناظرین کی توجہ میڈیا چیلنج اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو زیادہ سے زیادہ ناظرین اور کلکس درکار ہوتی ہیں اس لیے وہ فلمی ستاروں کی ذاتی زندگی تنازعات یا افواہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکے عوامی دلچسپی فلمی ستارے عوامی شخصیات ہوتے ہیں اور لوگ ان کی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں میڈیا اسی دلچسپی کو استعمال کر کے زیادہ مواد تیار کرتا ہے چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو مقابلہ بازی نیوز چینل اور سوشل میڈیا پیجز درمیان خبر بریک کرنے کی دوڑ لگی رہتی ہیں اس جلد بازی میں اکثر حقائق کی تصدیق کے بغیر خبریں نشر کر دیے جاتے